ہم نے پہلے کے ڈاک ٹکٹ سکے چٹانیں وغیرہ جمع کر رکھی ہوئی ہیں اور وہ آج ہمارے لیے ہماری معاشرتی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اقدار میں بہت ہی قیمتی ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنی پچھلی روایات جو گزر چکی ہیں ان کو زندہ رکھتے ہیں یہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں ان کے ذریعے سے یہ اگر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہم معاشرے میں ان کے ذریعے سے بہت ہی اپنا نام کما سکتے ہیں اپنا ایک اقدار بنا سکتے ہیں بہت ہی نام حاصل کر سکتے ہیں تو ان کی ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ قیمت ہے اور جن کے پاس ہوں یہ موجود تو وہ ان کو فراموش نہ کرے ان کے پاس ان کو اپنے پاس بچا کر رکھیں وہ ان کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور قیمتی ہیں